मोबाइलसँ हमसब टिकट बुकिंग करि सकय छलियै होटल बुकिंग करि सकय छलियै मोबाइलसँ जे छै कोनो हमरा सबके अथी प्लेटफार्म टिकट मिल सकय छलियै बस स्टेशन सबकिछु ऑनलाइन अथी करि सकय छलियै सब सुविधा मोबाइलसँ हमरा सबके मिलय छलियै जेनाकि होटल भी बुक करि सकय छलियै जेना हमरा सबके कभी कतहु जाना छै तऽ कोच अथी कैब भी ऑनलाइन बुकिंग करि सकय छलियै मोबाइलसँ हमरा सबके एहन तरहके कोनो सुविधा नहि छै जे नहि मिलय छलियै सब सुविधा मिलय छलियै हमसब मोबाइलसँ सब जेनाकि एतय बैठल कोनो भी कतहु जाना छै या कोनो अथी रहय छै लोकेशन जे छै हमरा सबके पता चलि जाइ छै इहाँपर उ छै उहाँ कोनो भी हमरा सबके जब कोनो दिक्कत होइ छै तऽ ऑनलाइन अथी जे छै अथी भेजके जे छै लोकेशन भेजके उहाँपर जे छै अथी करि सकय छलियै जेना बुकिंग भी करि सकय मोबाइल बहुत तरहके अभी चललइ यऽ ढेरिक तरहके मोबाइल सब चललइ यऽ उसँ जे छै हमरा सब बहुत किछु करि सकय छलियै पहिले थ्री जी टू जी चलय रहय आब फोर जी फाइव बहुत किछुके अथी छै मोबाइल टेक्नोलॉजीके बहुत बढ़लइए बहुत किछुके सुविधा अभी दै रहल छलियै मोबाइलसँ बहुत किछु हमरा सबके सिखैयोके महत्व मिल रहल छलियै बहुत किछु अथी छै अभी टिकट भी बुकिंग ऑनलाइन हमसब करि सकय छलियै सब किछुके मोबाइलसँ अपडेट मिल सकय छै हमरा सबके समयपर जे छै कोनो भी तरहके अथी कैब बुकिंग करके भए जाइ छलियै एहन तरहके कोनो अथी नहि छै जे नहि होइ छै अभी बहुत तरहके एंड्रॉइड फोन चले चलय छलियै ई सब जे छै हमरा सबके सब सुविधा मिल सकय छलियै